मुंहिंजी घर वारनि खे मूं ते उन ॾींहं ते प्राउड थियो हुओ मुंहिंजी सती क्लास में मूंखे सिंधी मीडियम में पढ़ाईंदा हुआ उते थोरो घणो हिंदी रहंदो हुओ बाक़ी सभु सिंधी रहंदो हुओ पोइ मूंखे सत में वहा पे सते ताईं हुओ ख़ाली पोइ इन खां पोइ अठीं क्लास में मां इन में मूंखे प्राइवेट में मोकिलियव ऐं उन में मूंखे ज़ादा इंग्लिश ऐं उहो पर मुखे ॾाढो हार्ड लॻे पओ ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे बि हीअं लॻे पियो कि हीउ ॾाढी हार्ड आहे कीअं थींदो इहो सभु त टूशन वग़ैरह बि रखाइनि पिया त मां चयो मानि न मां कवर करे वठंदमि हिकु दफ़ो हीअं त हुननि मूं ते भरोसो कयो ऐं इन खां पोइ मां कयो जंहिं महिल फाइनल रिज़ल्ट आहियो न तेॾीमहिल त टॉप मां कयो हुओ अठ अठीं क्लास में ऐं सभिनि खां फस्ट ते आहिया हुआ नाइंटी फोर पोइंट नाइंटी नाइन ते आहिया हुआ त उहो बि ॾाढो मुंहिंजे घर वारनि पोइ ॾाढो ख़ुशि थिया हुआ हुननि पाटी वाटी रखी हुअनि भई न असां चाहियोसीं न एतिरो बि थी वियो ऐं पाण ई सभु हुओ तॾहिं बि